ہاں جی ریلائنس ٹریڈ سے بات کر رہا ہوں میں سر فروٹ تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے ہمارے پاس آپ کو کوئی اسپیشل فروٹ چاہیے کیا ہمارے پاس مینگو ہے مینگوز ہیں یہ ہاپس مینگو ہیں سیب ہیں اور چیکو ہیں انجیر ہے انگور ہے بناناز ہیں کیلا ہے سر آپ کو کون سا فروٹ چاہیے تو ہمارے وہاں یہ درجن کے حساب سے نہیں ملتا ہمارے ادھر کلو کے حساب سے ملتا ہے ہاپس جو ہے سر وہ نیر اباؤٹ آپ کو جائے گا سر فائیو ہنڈریڈ روپیز پانچ سو روپے کے جی جائے گا ہاپس اس میں جو سادہ آتا ہے دو تین قسم کے ہیں تو اس میں جو ہے دوسرے سے آگے آتے ہیں وہ تین سو روپے کے ج ی سے اسٹاٹ ہوتے ہیں جی ہیں ایپل ہمارے پاس دو تین کوالٹی کے ہیں کشمیری بھی ہیں اور سادے والے بھی ہیں جی سر جی سر سر اگر آپ کو ہاپس چاہیے تو آپ کو تھوڑا کوسٹلی جائے گا پانچ سو روپے کے جی جاتا ہے اس میں سر دو ٹائپ کے آتے ہیں ایک آتا ہے سر یعنی ایک سو گرام والا پیس آئے گا تو وہ آپ کو ایک کلو پہ تین چڑھے گا ڈھائی سو گرام والے آپ کو ایک کلو میں چار چڑھیں گے سر پیٹی جیسی آپ لیو لو گے سر تین ہزار ساڑھے تین ہزار چار ہزار جی سر کون سی ہیں اوکے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے گا تو سر اس کا آپ کو پورا فل پیمنٹ کرنا ہوگا جی سر میں آپ کو کیو آر کوڈ ہمارا بھیجتا ہوں آپ مجھے آپ کا ایڈریس اور یہ سب بھیجیے کوالٹی کے بارے میں سر ایشیور رہیے ہم آپ کو اچھی ہی کوالٹی پرووائڈ کریں گے اور اگر کچھ بھی اس میں خراب نکلتا ہے تو آپ ہم سے دوبارہ رابطہ ہم وہ آپ کو اس کا رپلیسمنٹ دے دیں گے جی تھینک یو اور کچھ سر ٹھیک ہے تھینک یو